सानस्रिनाय जथुमनि एबा बादायलायनायनि सिगाङाव गोसोखौ उसुखुथु मोननाय एबा गिनायखौहाय माबोरै सामलायो होननानैहाय बुङोब्ला सरासनस्रायै जोङो मिथिनो मोनो जे जेब्ला जोङो सानस्रिनायनि सिगां एबा माबा मोनसे जिब'नाव बादायलायनायनि सिगां जे जोंनि गोसोआवहाय मोनसे गिखांनाय फैयो आरो उसुखुथु उसुखुथु मोनो आरो जोंखौहाय बे बादायनायनि सिगाङावहाय जे उसुखुथु मोननाय एबा गिखांनाय फैनाय बे गिखांनाय फैनाय एबा उसुखुथु मोननायानो जोंनि गोसोखौ बादायनायनि समावहाय लोरबांबो खालामो दा बेबायदि बादायलायनायनि सिगां जोंनि गोसोआवहाय गिखांनाय फैयोब्ला जोङो जि थांखि लानानै जोङो जिखि जोङो बादायलाया मानो बे बादायलायनायखौहाय जोङो जोंनि बे उसुखुथु मोननाय एबा गिखांनायखौ जोङो फोजोबनानै लानो हायाब्ला जोङो गोसोआव जोङो खोमानानै लानो हायाब्ला जोङो हयथ' जोंनि जिबनाव बादायलायनायनिफ्राय जोङो जेननाङोबो बादायलायनाय समाव जों जेननांनोबो जोङो हागौ बे जोंनि गिखांनायानो जोंखौ जेननायसिमबो लांनोबो हागौ एबा बे गिखांनायानो जोंखौ जेननायसिमबो लांनो हायो दा बिनिथाखायनो जोङो जेब्ला दै सानस्रिनाय एबा माबा मोनसे बादायलायनाय बे बादायलायनायावहाय बेबादिनो गिखांनाय फैयोब्ला जोङो जोंनि गावनि गोसोखौ जोङो गोरा खालामनांगोन जों गावखौहाय साहस खालामनांगोन जों गोरा जों मोनसे गोसोनि बोलोखौ जों गोरा खालामनांगोन अब्लासो जोङो जाय

बादायलायनाय मुवा बे बादायलायनायखौहाय जोङो जिबनाव जों देरहासाद जोंं खालामनो हागोन

जोङो जेब्लानाखि उन्दै सममोन बे उन्दै समावहाय जों गोबां बेबायदिनो जोङो दैफ्रावहाय जोङो सानस्रिनाय खेलाफोरखौ जों गेलेयोमोन जों ओरैनो लोगोफोरजों लोगोफोर जों आइ दैआव दुगैनो थांनाय समाव जों बे आइ दैनि दोहौआवहाय जेब्ला गोजौ गोजौ दोहौ जायो अब्ला जों ज' ज' लोगोफोरजों जोङो बे आइ दैआवहाय जों सानस्रिहैयोमोन आरो समावहाय जोङो बे आइ दैआवहायनो जोङो लोगोफोरजों रायज्लायलायनानै जोङो ओरैनो रंजा लायनायनि गेजेरजों लोगो हिसाबै जोङो सानस्रिलायनायखौबो जोङो खेला गेलेयोमोन जों बादिलायनाय जों खेला गेलेयोमोन दा बेवहाय एक्सपेरियेन्स जे मोनो जाहैबाय बे बादायलायनाय समावहाय सिगां बादायनायनि सिगां बादायनो थाखै जेब्ला जोङो रेडि जायो अब्ला जोंनि गोसोआव मोनसे गिखांनाय फैयो एबा जोङो गोसोआवहाय माबा मोनसे लोरबां हागोन ना हाया हानाय ना हाया बेफोरबायदि गोसोनि साननायफ्रा जोंनि गोसोआवहाय फैयो नाथाय बेफोरखौ फेजेननानैहाय जोङो गोसोखौ गोरा खालामनानै एबा जोंनि गोसोनि बोलोखौ जों गोगोम खालामनानैनो जोङो सानस्रियो अब्ला जोङो

जोंनि जि थांखि बे थांखिजों जों सहैनो हायो जोङो दैफोरखौ जों सानस्रिनो हायो जोङो समावहाय लोगोफोरजों लोगोफोर समाव जेब्ला दैआ

माब्लाबा समावहाय दैआ गिदिद फैयो माब्लाबा समाव फिसा जायो अबेबा समावहाय जों दै गिदिदखौबो जोङो बारनो जों जुजिलायोमोन लोगोफोरजों बे समावहाय जोङो बारनायनि सिगां एबा बे गिदिद दैआवहाय दुगैनायनि सिगां जोंनि गोसोआव माबा मोनसे साननाय जों गिनाय मोनो जोङो उसुखुथु मोनो बे दैआव सानस्रिब्ला माबा जागोन नामा आं दै मोनलोंगोन नामा आं गोजावगोन नामा आं गोदोलांगोन नामा ओरैबादि सानफ्लाङो खिन्थु जों जेब्लानाखि बेबायदि सानो बेबायदि सानोब्ला जों दैखौहाय बारनो जों गियो एबा जों दैआवहाय दुगैनोबो जों गिनाय मोनो नाथायब्ला जों बे गासैबो साननायफोरखौहाय बे लोरबां गोसोनि साननायफोरखौ बे उसुखुथु मोननायफोरखौ एबा गिनायफोरखौ जों जेब्ला जों गोजानाव दोननानै जोङो गोसोआवहाय बोलोगोरा खालामनानै जोङो जेब्ला बे दैखौहाय बारो अब्ला जोंनि बे गिनायफ्रा जोंनिफ्राय गोजान जायो आरो उसुखुथु मोननायफ्रा जोंनिफ्राय गोजान जानानै जोंनि बे दैखौ बारनो थाखाय जों साहस मोनो आरो जोङो बे दैआव बै दैआवहाय जों दुगैनोहाय जों गोहो मोनो आरो जों बे दैआवहाय दुगैनो हायो आरो जों बे दैआवहाय जों सानस्रिनोबो जों हायो आरो जों बारनो हायो दा बिबायदिनो जोङो जोंनि गासै गोसोनि गिनाय लोरबांफोरखौ जोङो बेबायदिनो गैया खालामनानै जोंनि गोसोनि बोलोखौ जों गोरा खालामनानै जोङो दैखौ जोङो सानस्रिनांगोन अब्ला जों दैखौहाय सानस्रिनोबो हायो आरो जों गोथौ दैफोरखौबो जोङो जोंनि बे गिनाय उसुखुथु फोरखौहाय जोङो दोननानैहाय जोङो गोसो गोरा खालामोब्ला जों बे गोथौ दैफ्रावबो जों दुगैनो हायो